आं सिखारजेन्नायनिफ्राय फार्स्ताव सिखारनानै आं खामानि सिथ्ला सिथ्लि सिबो ओंखाम सङो थोरसि सुयो आरो गथ'खौ सात्था सारे साततानिफ्राय स्कुलाव दोनबोनांगौ आरो तिफिन तिफिन होफैनांगौ दसता बा आरो लांलाय गनाय समाव बार'ता सारे बार'तायाव गनाय जायो बेहाय लांफैनाय जायो लांनानै आरो तिउसन तिउसनाव सारिता बा दोनबोनाय जायो सयथा बा गनानै लांफैनाय जायो फुंनिफ्रायनो जि सुनाय मानाय गासैबो सिखारजेन्नायफ्रायनो जि सुनांगौ गथ'नि द्रेस थुखैनांगौ सुनांगौ जाहोहरनांगौ गासैखौबो फुंनिफ्रायनो खामानि रेस्त गैयै जायो ओंखायनो एखनबा हास्लाबनाय हास्लाबै जायो थायमा दा सातथा सारे सातथानिफ्राय जानायलाय ओंखायनो थायमा हास्लाबा उन्दै उन्दैखौ दोनबोनाय जायो स्कुलाव फोरोंनाय जाहोनाय लोंहोनाय द्रेस गानहोनाय गासैखौबो खालामजोबनांगौ